ٹکنالوجی ہمارا دوسروں کے ساتھ جڑنے اور تعلق بنانے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے جیسے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنے گھر میں دوسرے فارن کے لوگوں سے چیٹ کر سکتے ہیں ان سے کنورسیشن کر سکتے ہیں انجان لوگوں سے بہت سارے ایپ ہے جن سے ہم تعلق رکھتے جس سے ہم آج جس سے ہم جڑ گئے ہیں جیسے کہ سوشیل میڈیا کولیبوریشن سوشیل سروسس اور بہت سارے ایپ ہے جس سے ہم یوز کرتے ہیں انجان لوگوں سے بات کرتے ہیں اس سے ہمارا ساتھ جڑتا اور تعلق زیادہ سے زیادہ بڑھتا الگ الگ لوگوں سے ہماری بات ہوتی فار ورکنگ ورکنگ کے سلسلے میں کلاسز کے سلسلے میں کچھ بھی سلسلے میں ایسا تعلق ہمارا بڑھتا جا رہا ہے